आपको सबसे ज़्यादा धारावाहिक कौन से पसन्द हैं अए हमको तो छोटी बहू एक धारावाहिक आते थे और यही सबसे ज़्यादा पसन्द थे और साथ निभाना साथिया दो धारावाहिक हमें जैसे बहुत पसन्द हैं आप किस तरह हम ऐसे धारावाहिक पसन्द करते हैं जिसमें थोड़ी मस्ती हो थोड़ा घर परिवार के बारे में बताते हों ऐसे धारावाहिक देखने बहुत अच्छे लगते हैं हमको

और जिसमें हम जो ज़्यादातर छोटी बहू ही देखते थे और साथ निभाना साथिया उसमें सभी लोग उसको देखते थे और पसन्द भी करते थे हम लोग वही उसको देखकर पसन्द करते थे हम लोग सबसे ज़्यादा धरवाहिक हँसी मज़ाक वाला देखते थे जिसमें कि थोड़ी मस्ती भी हो और हँसी भी आती थी एक एक धरवाहिक और है मोटू पतलू वह तो कार्टून है और उसको भी सभी लोग देखते हैं पसन्द करते हैं ज़्यादा

इसमें एक और है धरवाहिक दिया और बाती धारवाहिक तो उसमें भी वह भी तो धारावाहिक भी बहुत अच्छी थी जिसको सभी लोग देखते थे और मस्ती भी करते थे इसमें दूसरों को भी देखकर जो है ख़ुशी मिलती थी हम लोग ऐसे धारावाहिक वह वाले थीम देखते थे जिसमें ज़्यादा लोग पसन्द करते हों ज़्यादा प्यार हो और ज़्यादा मस्ती भी रहती थी ऐसे पिच्चर को हम धरवाहिक को देखते थे

यही सब धरवाहिकें जो थीं वे उसको हम लोग रोज़ाना देखते थे और मस्ती करते थे शाम के समय यह धारावाहिक आते थे और और उसको देखने के लिए टी वी को करकर देखा जाता था हं जिसको हम सभी लोग एक साथ बैठकर देखते थे और मस्ती करते थे सभी लोग धरवाहिक जिसमें सभी लोग धारावाहिक को देखना बहुत पसन्द करते थे और इसको भी सभी लोग देखते थे जिसमें कि साथ निभाना साथिया में गोपी बहू मोटा बाई मुख्य जो कि रोल की हैं और बहुत अच्छे ही रोल की हैं जिसमें सास बहू के रोल की हैं दोनों लोग और अच्छे प्रदर्शन किए हैं इसमें हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे एक तरह के धरवाहिक का और इसको देखना भी बहुत अच्छा लगता था हमको जिसमें सभी लोग इसको बैठकर देखते थे और साथ में हम लोग मस्ती भी करते थे और इसमें एक प्रतिज्ञा थी जिसमें प्रतिज्ञा धारावाहिक था जो बहुत ही अच्छा धरवाहिक था उसमें